फरायसालियाव आङो बांसिनै मिथिंगायारि सावगारि जेरै हाजो हाला बिफां लाइफां न' बां बेफोरबायदि सावगारिखौ आखिनाय जायोमोन आरो दा बेफोरबायदि सावगारिनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो हाजो हाला बिफां लाइफां बेफोरो गावबा गाव मोनसे रोखोमनि जे रं थायो जेरै गोजा गोथां जेरै हाजोखौ जोङो गोजाननिफ्राय गोथां नुयो आरो बिफांखौ जोङो गोथां होयो बेफोरबायदिनो मोनसे मोनसे जोङो बे सावगारिफोरनिफ्राय जोङो बेफोरनि बागै जोङो माखासे रं आरो हाजोआ माबायदि हाजोआ बेसे गोजौ जायो जों बेफोरखौ जोङो मिनथिनो हायो